जोङो आबाद मावो गामियाव फाथो फोयो फाथो फोनानैहाय जोङो फाथोखौहाय फानो फाननानैहाय जोङो दामखौ मोनो सिगांनि सिगांनि बोसोरावहाय जोङो दामखौ फुरा मोन्दोंमोन गोसो बायदि दाम मोन्दोंमोन जोङो आमफाय बेखौ मोनथिननानै बेखौ नुनानैहाय मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो मावदों आरो आबादखौहाय बांसिन मावदों ओमफ्राय दा बांसिन मावनाय हिसाबैहाय देग्लायनि बोसोरावहाय आबादखौ जोङो फुरा मोनाखैसै खम फाननानैहाय माने जोंनि नांगौबायदि जोङो दामखौ मोनाखै आरो देग्लायनि बोसोरावहाय दामआ खमायलांबाय बयबो मावनाय हिसाबैहाय बुस्थुआ बारा ओंखारबायनालाय ओंखायनो दामआ खम जालांबाय ओमफ्राय दा बे दाम खम जानाय हिसाबैहाय सिबिं इरि मावो सिबिं सिबिं मावो जोङो फाथो मावो जोङो सिबिङाबो दाम खम जालांबाय आरो बेखौ मावनानैहाय जोङो बेजोंनो न'खरखौहाय खांलाङो देग्लायहायथ' अनेख खम जाबाय दामआ सेमोनहाय जोङो दामफोरखौहाय बारा मोन्दोंमोन बारा मोननायखाय बयबो आबादखौ मावसावबाय दा जोङो दामखौहाय खम मोनबाय आरो नै देग्लायनि बोसोरावहाय थिख बेबायदिनो माबायाव बोथोर गिबि मुला मुला लाफा फाननाय बायनाय बोथोर गिबियावहाय जोङो मुलानि दामआबो जोङो मोन्दोंमोन दाम गोसा ओमफ्राय नै दाथ' मेरला ओंखारबाय दामआ खमायलांबाय जोङो सोलिनो हाया जाबाय आरो दामफोरजोंहाय लाफाफ्राबो सिगां ओंखारनाय समावहाय दामआ गोसामोन दा खम जालांबाय दामआबो खमायबाय बुस्थुफ्रा बारा ओंखारलांबाय